गामिना गासिबो हाल मावनानै जायो सोरबा साख्रि मावनानै जायो सोरबा मथर गारि सालायना जायो सोरबा बाहायरायाव खारो सोर सोरबा बिदिनोसै ट्रेक्टरयाव थाङो सोरबा हाजिरा मावहैयो दा बे फिसालाफ्राबो जोंना बाहेराव मावजोबो सानैबो जों आरो दा आंबो बाहेरायाव मावो माइ गाइयो माइ गायनानै मा माइ गायखांबा बाहेरायाव खामानि मावो खामानि मावखांबा हाजिरा मोनबा हाजिरा मावबाय थायो फिसालाफ्रा जोंना मावो मिसथ्रि मावो सानैबो दा बिनिफ्राय खामानि मोनबा खामानि मावबाय थायो फिसालाफ्रा जिरायनो मोना दा खामानिआ मिस्थ्रि मावो